جی ہاں میں نے بیل گاڑی کی دوڑ اور بکری اور مرغی دونوں کی لڑائی کو ان جانوروں کا تجربہ کیا ہے اور ان اس ایونٹ میں کافی مزہ آتا ہے دیکھنے میں کسی بھی چیز کو دیکھنے میں تو مزہ تو دیکھنے والے کو آ ہی آتا ہے لیکن بیل گاڑیوں کے دوڑ میں ہمارے یہاں پہلے جو ہیں کھیتوں میں بیل گاڑیوں کی دوڑ کرائی جاتی تھی جس میں طرح طرح کی کئی قسم کی بیل اور ان کے چلانے والے بیل سوار کو بلایا جاتا تھا جو اس کو اچھی دوڑ میں اچھی طرح اس کو پہلے کھاتے پلاتے تھے اس کے کھاتے پیتے تھے اور اس کا اچھی طرح تیار کرتے تھے اس کے بعد وہ اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی دوڑ لگاتے تھے اور مرغی اور بکری کی لڑائی بھی اسی طرح سے بےشمار ایسی دیکھی گئی ہے جس میں سے بکریوں کی لڑائیوں میں کیا ہوتا ہے کہ دو قسم کی بکری پائی جاتی ہیں ایک سینگ والی اور بغیر سینگ والی جو بغیر سینگ والی ہوتی ہیں وہ جب دو آپس میں لڑتی ہیں تو ان کا سر جو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان کی سینگ کے وار کو اپنے سر پر ہی روک لیتی ہیں اور اس کو دیکھنے میں کافی مزہ آتا ہے اور اسی طرح سے یہ سب لڑائیاں کا تجربہ تجربہ کرنے میں مزہ آتا ہے